ہیلو کیا آپ امیزون کسٹومر سروس سے بات کر رہے ہیں میں نے کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جوکہ پانچ ہزار روپئے کے تھے تو میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوا کیوںکہ ایک تو یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی اور یہ موبائل سے کنکٹ ہونے میں بہت ٹائم لیتے ہیں ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں آئے